दौड़लियै सब दौड़ते दौड़तै सब स्वास्थ सब ठीक बुझाबै छै आब अपना परेशान हुएके आब ठीक सब चीज भऽ गेलै दौ दौड़ैके बादमे आब एना एहने ओहने बात छै कि दौड़ै धूपैमे

अच्छा स्वास्थ स्वास्थ लागै छै दौड़यके बादमे सब की कहै छै अच्छा बनै छै बनै छै आओर सब अपनाके स्वास्थ जे छै सब दौड़लियै धूपलियै बुललियै लड़लियै सुबहमे उठेलियै सब ठीक भऽ गेलै एना नहि भेलै जेकि अहाँ यहाँ सब दौड़बै बुलबै लड़बै सबके स्वास्थ सब चीज ठीक भऽ जेतै ओहिके बादमे सबके एहने भुलै छै लड़ै छै सबेरे उठै छै सबके हड्डी सबके मजबूत सबके भऽ जाइ छै एहि तरह से यहाँ सब हमसब करबै सबके एहने ठीक भऽ जेतै हमरा तऽ सब ठीके भेलै